हाँ मैं मैंने बड़ा समूह में बड़ा समूह और खूब लोगों के लिए मैंने भोजन बनाया मे मेरे बच्चे का मुंडन था तब ब बहुत बड़ा समूह इकट्ठा किया और मैं बहुत अच्छा व्यंजन बनाया सबको अच्छा लगा छोले की सब्ज़ी और लापसी और और वो चावल चावल बनाए जो पुलाव बोलते हम छोले के पुलाव ओर सब परिवार को समूह को हमारा यह व्यंजन बहुत अच्छा लगा परिवार में भी बनाते हैं और समूह सब परिवार रिश्तेदार सबको बुलाया तो सब मैं सबको अच्छा लगा उन व्यंजन की सबने तारीफ़ की और सब खूब शौक से खाए और सब संतुष्ट होके गए और वाह वाह वाह वाह हुई हमारी उस